हम पे टी एम सँ पेमेन्ट करैत छी तऽ पे टी एम के सुविधा होयत अछि एकबेर अहिना ई अटकि गेल रहय तऽ हम अधिकारी से कहलियनि फोन कऽ जे ई हमरा सतरह सए रुपैआ नहि आबि सकल एकाउंट मे जकरा हम जमा केलियै जे एकाउंट क लेल ओहिठाम नहि पहुँच पेलैया तऽ ओ सब एकरा कहलनि जे किछु काल बाद फ़ोन कयल जाय पे टी एम केँ ई असुविधा सम मने किछु टाइम के लेल रहै छै ततेक नीक आ ततेक सुचारू व्यवस्था कहबै नहि सुन्दर व्यवस्था कहबै जे हमरा घंटाके भीतरे तऽ अहि पे टी एम कंपनी केँ हम धन्यवाद करै छी जे ई सुन्दर कार्य आ एतेक फ़ास्ट समय भेल जा रहल छै जे पहिने आइ से पांच साल पहिने हमसब कल्पनो नहि कऽ सकै छलहुॅं जे एतेक जल्दी जल्दी पाई के ट्रांजेक्शन रुपआके ट्रांजेक्शन होयत आ सब कऽ देलक एहि काज के ई कम्पनी एकरा सुलभ कऽ देलक पे टी एम कऽ बहुत बहुत धन्यवाद अहि अधिकारी वर्गकेँ आ पे टी एम कंपनी केँ बहुत बहुत धन्यवाद